गाजीपुर ज़िला में जैसे कि कामाख्या देवी का मंदिर ऐतिहासिक है बहुत पुराना मंदिर है वहाँ लोग बहुत लोग आते जाते हैं शादी विवाह होता है और जैसे कि मार्कण्डेय जी हैं उनका विख्यात वो भी बहुत पुरानी मंदिर है वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा आते जाते हैं शादी विवाह होता है वहाँ और अफ़ीम फेक्ट्री है गाजीपुर में मशहूर इत्र की फेक्ट्री है मशहूर और बहुत सी चीज़ हैं हाँ बहुत जनसंख्या है यहाँ पर और बहुत घन आबादी है यहाँ की

यहाँ बहुत दूर दूर दूर के लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ घन आबादी और यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पालो भी है जंगल टाइप बहुत ज़्यादा जंगल टाइप है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मंदिर भी बनी है यहाँ पर जैसे कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर जैसे बताएं हैं कि कामाख्या देवी हैं मार्कण्डेय जी हैं और भी कई मंदिर है जैसे कि ऐतिहासिक हैं और हमारे यहाँ गाँव में भी जैसे कि मंदिर हैं काली माँ का माता का हाँ और वहाँ भी बहुत ज़्यादा पूजा आरती होती है गाजीपुर में जो अफीम फेक्ट्री है वहाँ बहुत दूर दूर के लोग आते हैं देखने के लिए और गाजीपुर में सबसे मशहूर जलेबी है खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और गाजीपुर में बहुत ज़्यादा जंगल है